السلام علیکم رومان ریسٹورینٹ کیا میں رومان ریسٹورنٹ کے مینیجر سے بات کر رہا ہوں جی کیا آپ کے پاس ڈیلیوری کی سہولتیں موجود ہیں نہیں مجھے کچھ پارسلز اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے یہاں پہنچانے تھے کیا آپ کے ریسٹورنٹ سے ڈیلیور ہو جائیں گے جی تو ٹھیک ہے آپ میرے آرڈر لکھ لیجئے مجھے تین پلیٹ بریانی اپنے خالہ کے یہاں منہدی پٹنم اور دو پلیٹ مندی اپنے دوست کے یہاں سکندر آباد اور تین مٹن مٹن کڑی رومالی روٹی کے ساتھ ایل بی نگر پر ڈیلیور کر دیجئے جی کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ڈیلیوری کب تک ہو جائے گی جی میں بھی جلد ڈیلیوری کی امید رکھتا ہوں آپ جو بھی بل ہے مجھے اس نمبر پر سینڈ کر دیجئے میں ان شاء اللہ اس بل کو ادا کر دونگا تھینک یو